बाइकिंग जे लाइ ॿाहिरि निकरंदे समय असां पाण सां गॾु कुझु ज़रूरी सामान रखंदा आहियूं छो कि लग अगरि असांखे किथे बाइक कुझु ख़राबी अची वई या असांखे तरिसणो पियो हुते त असां वटि पंहिंजी ज़रूरत जो सामान हुजणु खपे जंहिंसां असांखे कोई परेशानी न थिए जीअं अगरि बाइक में कुझु ख़राबी अची वञे थी मामूली सी ईअं जेका असां पाण सां थोरो सो करे सघंदा आहियूं त उन जे लाइ असां स्क्रू ड्राइवर पानू हे असां रखंदा आहियूं पाण सां गॾु पाणी जो बंदोबस्तु हमेशह रखंदा आहियूं पाण सां गॾु कि अगरि असांखे थोरो टाइम वधीक लॻी वञे थो त असां वटि एतिरो पाणी हुजणु खपे कि असां किथे परेशानी न थिए असांखे अगरि वधीक परिते वञूं था किथे घुमण जे लाइ असांखे देरी थी वई किथे तरिसणो पए थो त उन जे लाइ रेडीमेड जेको तंबू ईंदो आहे टैंट असां उन जो बि इंतज़ाम रखंदा आहियूं पाण वटि ताकी अगरि किथे रूकणो पए थो त काई परेशानी न अचणी खपे